हैलो श्याम भैया बोल रहें हैं हमको फल लेना था केना केना फल है कौन कौन सा फल है हमरा के सेब लेबे के बा कैसे हई आरो फल कोन कोन फल सब हइ केला कैसे दर्जन हइ ओ अनार अनार हमरा लेबे के रहलै हऽ उहे अढ़ाई किलो लेबे के रहले हइ केना हइ हँ केना हइ दाम दाम महँगा हइ कम करू

दाम केना करि सेब के दाम केना कहली

केना जादा दाम होइ छै कम ऊम करी आ अनार केना हई

हँ पाबनि हइ अथि तीज चौड़चन सब होइ छै ने हँ केना नहि बहुत जादा नहि देखे जादा दाम बोल रहे हैं दाम कम करके बोलिये

आओरो कोनो फल नहि है अंगूर नहि रखने छी अंगूर नहि रखले छी नारियल सब